علاقے میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پرندہ کبوتر ہے کیونکہ اس کو لوگ اپنے اپنے گھروں میں پالتے بھی ہیں اور وہ ایک سموہ میں ہوتے ہیں وہ بہت سارے ایک ساتھ پلتے ہیں ایک آدھ کبوتر نہیں پلتا اور پالتے ہیں اور وہ ان کو جنگلی کبوتر جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی آسمان میں اڑتے بھی رہتے ہیں ان کا پیڑوں پر گھونسلہ ہوتا ہے تو وہ وہاں بیٹھ رہتے ہیں تو جو کبوتر ہے وہ علاقوں میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں کبوتر اور میرا پسندیدہ جو نا پرندہ ہے وہ ہے طوطا وہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے اور کبوتر بھی بہت وفادار ہوتے ہیں طوطے کی چونچ لال ہوتی ہے وہ اس کو بھی لوگ پالتے ہیں پنجروں میں قید کر کے رکھتے ہیں بہت ہی مہنگے بکتے ہیں یہ اور ان کو پنجروں میں رکھ کے لوگ بولنا بھی سکھاتے ہیں طوطوں کو طوطے جو ہیں ہماری لینگویج میں بول بھی لیتے ہیں جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اس طرح سے طوطے بھی بات کرتے ہیں تو سب کچھ سکھاتے ہیں ان کو وہ سب کچھ سیکھتے ہیں